ओह ओह जेब्ला आङो ओह हि दायोमोन ना सिगाङाव जेब्ला आङो ओह हि दाबाय थानाय बैसो सिख्ला बैसोआव आङो गोबां आं बर'फोरनि गामसा हि जोब दख'ना लांगा आरो जोमनाय सादोर बेफोरखौ आं दादों आरो लोगोसे आर'नाइ खौबो आं दादों दानाया होमबाबो ओह आर'नाइयाव माबायदिहै जों मानिफ्राय जों आर'नाइ दाबोखो जेब्ला जोंनि बर' हारियाव जोंनि कालसारनि माखासे जोंनि ओह जथुमलायनाय जायो बेयावहाय बेनिफ्रायसो आं मोनथिनानै आं बे आर'नायखौ आं दानाय जादोंमोन आरो आं दाबोनायखौलाय गोबाङानो दाबाय आरो माखासे आंनो आर'नाइफोरखौ आं आंनोबो ओह दानो होदों आं बेखौ दादों खन्थिसेयावनो बा जोंनिया खन्थिसे होनो खन्थिसे हि दानायावनो जोङो ओह दसखान बिसखान जों लादों बेखौ जोङो आं जों बिब' बिनानाव सानै बिदि जों दायोमोन सासे जोङो हिखौ ओह खुन्दुंखौ थोरबोला सासेया नो थिखांग्रा थायोना बेखौ जों सासेया जों हेल्फ खालामलायलायनाय जों ओह आर'नाइखौ दाय दायोमोन मानो होमब्ला आर'नाइखौ सासे नोखौ थिखांना होब्ला गोख्रैनो जों दाखांनो हायो आरो जों गोख्रैनो जों समफोरखौ जों बारग'नो हायो आरो माखासे बेयाव दस खान बिस खान लानाय जायो बेखौ जोङो ओम था सासे खुन्दुं सोनाय दानाय सासे बे बे आगरनि जि नोह खनोना नोह थायो आग'रनि खुन्दुं थिखाङो बेखौ जों थिखांना होब्ला गोख्रै गोख्रै जोङो आर'नाइखौ जों दानो हायो आरो आर'नाया जों बर' हारनि मोनसे हारिनि बेयो सिनायथि मानो जोङो माखासे जों माखासे हारिमुवाव माखासे कालसार माखासे ओह प्रग्रामफोर जाबोब्ला जों माखासे जों दानि समाव ओह बे दानि बोथोराव दानि समाव जों माखासे जोंनि आर'नाइजोंनो जोङो मानसिफोरखौ जोङो बा जोंनि न'खराव हाबा जाबाय हाबा नि प्रग्राम बा बायदि रखमनि प्रग्रामाव जोङो बे आर'नाइदोंनो जों मानसिखौ सिनायथि होयो आरो मान बावो जों बे आर'नाइदोंनो जोंनि बे बर'नि आर'नाइ ओह आर'नाइ ओम जिदोंनो जोङो मानसिफोरखौ बरायो आरो जों मान होयो बे आर'नाइ जिदों मानो होनब्ला बे आर'नाइया जेरावबो जों दा जोंनि बर' हारियाव जोङो आर'नाइयानो सबसे ओह जिनि बिथोराव जोंनि सबसे गोजौ जोंनि बे आर'नाइया मुंदांखा आरो जों आर'नाइ सब समाय जोंनि आर'नाइ बोखौ जोङो मान होयो आरो बेदोंनो जों सिनायथि होयो आरो बेखौनो जोङो माखासे मानसिफोरनि प्रेजेन्ट बा बायदि रखमाव जों बाहायनाय जायो